आतां रोकडोच पावस येवपाचो आसा डेंग्यू मलेरीया सारक्यो जळारांनी पसरिल्ले वेगवेगळे डिसिजीस सगळ्यांक जावपाची शक्यताय वाडटा ते खातीर लोकांनी आपलो वाठार नितळसाण दवरपाक जाय म्हणून रस्त्यार पडिल्ल्यो नाल्लाच्यो उकत्यो कट्ट्यो ना जाल्यार प्लासटिकाच्यो पोतयो आदीं सामान काडून सारकें डस्टबिनांत वा कोयराच्या डब्यांत उडोवन सारकें दवरपाक जाय सरकारान वेगळे वेगळे कँप्स घडोवन लोकांक जागृत करपाक जाय आनी संवसार निवळ नितळ दवरपाक प्रयत्न करूंक जाय जर हें निवळ केलें ना जाल्यार वेगळे वेगळे जीव जंतू तातूंत तातूंत आपली अंडी घालून वेगळे वेगळे डिसिजीस स्प्रेड करतले आनी ल आमी आमच्या वाठारा खातीर फॉगींग बी करून घेवंक जाय हाज्या खातीर जीव जंतूंचो नाश जावन सगळीं हॅल्दी उरतलीं